ہیلو ہیلو جی ہاں سر مجھے ایک ٹِرپ کے بارے میں جاننا تھا دِکھا رہا تھا آپ کے ویب سائٹ پے کچھ آفر ہیں مجھے منالی جانا فیملی ٹِرپ ہی ہے جی جی چھ لوگ چھ لوگ ہیں اور دس دِنوں کے لئے سر

چھ تیس اکیس سے تیس جی اکیس ستمبر سے تیس ستمبر تک

کیا چارجز ہیں اور اُس میں کیا کیا چیزیں دیں گے آپ جی ٹوٹل چھ لوگ ہیں ہم جی ٹھیک ہے تو اُس میں ایک لاکھ پچیس ہزار میں کیا کیا ہو گا کیا کیا سُویدھا اپلبدھ ہے

سر فیول کا ہمیں اکسٹرا چارج دینا پڑے گا کیا جو پیٹرول گاڑی میں بھرائی جائے گی شُکریہ